जेना कुशेश्वर स्थान भेल कुशेश्वर स्थान जाय छी पूजा करयलऽ सावनके सोमवारीमऽ बहुत भीड़ लागैत छै भीड़ जे लागैत छै ओहिमे अहाँकऽ बहुत लोकके पछ पड़ै छै हम तऽ जाइ छी कुशेश्वर स्थान पूजा करयलऽ बहुत हमरा आनन्दित लागैतए पूजापाठ करयमे कुशेश्वर स्थान जाइमे हम अपना टेम्पो बाइकसँ जाइत छी अहाँके मोटरसाइकिलए हमरा घरमे मोटरसाइकिलसँ हमर लड़का लयके जाइए कुशेश्वर स्थान पूजा करयलऽ हम जाइत छी कुशेश्वर स्थान अहाँकके पूजापाठ करैत छी हमरा बहुत आनन्द लागैतए पूजापाठ करयमे